स्टेज ते त मां स्कूल टाइम खां ई ईंदी हुअसि गाना बि ॻाईंदा हुआसीं नाटक कंदा हुआसीं ख़ासि तौर सां मां फेंसी ड्रेस शो में पार्टिसिपेट घणो कंदी हुअसि त तंहिंखां पोइ वरी जॾहिं वॾा थींदा वियासीं त पोइ पंहिंजे कमनि में पढ़ायुनि में ऐं नौकिरियुनि में बिज़ी थी वियासीं पर हा मुंहिंजे ॿारनि जी पढ़ाई पूरी थियण खां पोइ मां वरी वापसि पंहिंजे पाण खे संभालियो ऐं हिकु दफ़ो एफ एम आई एफ एम जी तर्फ़ा असांखे इनवाइट कयो वियो हुओ त हुते वियासीं हुते मां गानो ॻायो हिकिड़ो जेको मां हीअंर थोरी देरि पहिरीं ॿुधायो की अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नही हा उते मूंखे प्राइज़ मिलियो हुओ फस्ट प्राइज़ मूंखे मिलियो हुओ उते मूंखे उन स्टेज ते मूंखे ॾाढी घबराहट थी हिकु दफ़ो की छोजो चङे टाइम खां पोइ मां स्टेज ते आई हुअसि त मूंखे ॾाढी घबराहट पई थिए थोरो सो शायदि हथ पिया कांपिया ऐं मूंखे लॻो शायदि लहज़े में बि घबराहट ईंदी पर न मां कंट्रोल करे वरितो उहो पर्फोमेंस ॾाढो सुठो थियो फस्ट प्राइज़ मूंखे मिलियो ऐं ॾाढी ख़ुशि हुअसि मां हा ऐं तंहिंखां पोइ त ठीकु आहे थोरो थोरो आहिस्ते आहिस्ते रवां थी वियासी हाणे मि असांजो हिकिड़ो ग्रुप आहे एस एस सी ग्रुप सिंधी लेडीज़ क्लब जो जे नाले सां उते मां स्टेज ते काफ़ी पर्फोम कंदी रहंदी आहियां मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं पंहिंजा सभु ॼणा पंहिंजा आहिनि ऐं सभु सिंधी आहिनि त सिंधियुनि जे विच में मां पर्फोम कंदी आहियां सुठो लॻंदो आहे मूंखे